आमच्या ल्हानपणांत एक सादो कोणाक निरोप धाडटलीं जाल्यार खूब वेळ लागतालो पूण आतां हे स्मार्टफोन सगळे हीं एप्लीकेशन्स जीं आयला ताका लागून एका सेकंदांत आमी दुसऱ्या कडेन कम्यूनिकेट करूंक शकतात फॉर एक्समपल म्हजी चली भायल्या देशांत आसा पूण म्हाका केन्नाच जाणवना की तें पयस आसा कित्याक एक वॉट्सएप कॉल केले काय तें म्हजें मुखार दिसता म्हाका आनी ताका लागून इतली अंतर कमी जाला की अशें पयस गेला अशें अजिबात जाणवना तशेंच आतां एक कोविडाच्या टायमार आमकां खुबूच सगळे कितें कितें हाडपाचें इतली ईमर्जन्सी आसली भायर घरांतल्यान भायर सरपाक पडपाक मेळनासलें पूण आमी सगळीं घरांतलें जें आमकां ग्रॉसरी कितेंय जाय आसलें सगळें आमी एमेझोनाचेर खरेदी करतालीं आनी तशेंच आतां बँकेचें सुद्दां तशेंच आसा बँकेचें बँकेन वचून आमकां लायनीन रावपाची आतां गरज ना कित्याक इंटरनेट बँकिंग आसा आनी नेट बँकिंग आसा ताका लागून कोणाकूय पेमेंट करतलीं जाल्यार सुद्दां जीपे किंवा पेटिएम तशें आमी करूंक शकता ताका लागून सगळ्यो ह्यो गजाली आमकां इतले म्हणजे घरा बसून आमकां खंयच वचपाची गरज ना आनी आतां आमी जरी रिटायर्ड जाली न्ही म्हणजे अशें कोणाची हेल्प घेवपाची गरज ना आमच्या आमी ही सगली कामां करूंक शकतात म्हणून आ हें आतां जें कितें कितें तंत्रज्ञान नवीन हें जें जालां न्ही ताजो खूब उपयोग आसा अशें म्हाका दिसता